हँ हेलो हँ नमस्कार नमस्कार देखिऔ नालन्दा इन्भरसिटी जे छै से नालन्दा इन्भरसिटी बहुत प्राचीन इन्भरसिटी कहल गेलै हँ जे ई भारतके दुइ टा इन्भरसिटी जे छै से ज्ञानदीपके प्राचीनकालके ज्ञानदीप एकरा कहल गेलै हँ ओतहिसँ हमरा अहाँके सँस्कृति जे अछि से संस्कृतिके मूलग्रन्थ तक्षशिला आओर नालन्दा इन्भरसिटी ओहिसँ भेटल छै जकरा जकरा हम अहाँ विलीन करै छिए इतिहास बच्चाके पढ़बै छिए ओहिसँ बच्चाके एकसँ एक से शिक्षा भेटै छै आओर अहाँके कोनो बात पुछनाइ अइ तऽ पुछू बिलकुल बिलकुल भा भारतमे विश्वके ज्ञान देनिहार नालन्दा इन्भरसिटी छिए विश्वके एकसँ एक महान तीर्थंकरसब आबिकऽ एहिठाम अपन ज्ञान प्राप्त कएने छथि बहुत पैघ पैघ इतिहासकारसब गोलखण्ड इन्भरसिटीमे तऽ हँ च खानपानके बेबस्था प्राचीनकालमे तऽ गुरु आश्रमके साथ रहै लेकिन आब एकटा ओ कहिऔ जे उँ ओकरा इतिहासके नोचैत खण्डहर जे छै से ओ बचि गेल छै खण्डहरके रूपमे ओ नालन्दा इन्भरसिटी छै लेकिन इन्भरसिटी प्राचीनकालमे ई विश्वके सबसे प्राचीन इन्भरसिटी रहै विश्व विश्वविद्यालय रहै हँ हँ सबतरह सबतरहके बेबस्था रहै छै छलै हँ हँ सबतरहके बेबस्था छलै तखन ने एतेक नाम छलै यौ बिना बेबस्थासँ एतेक काज चलै छै

हँ हँ हँ बहुत बहुत नीक बात अहाँ एहिसँ जुड़लहुँ अहाँ ओहि इन्भरसिटीमे अएबै तऽ अहाँके सम्पूर्ण ज्ञान भेटत किएक तऽ एतऽ ओहि तरहके एखनहुँ छै एखनहुँ ज्ञानके अभाव नहि छै पुस्तकके अभाव नहि छै बेबस्थाके अभाव नहि छै लेकिन विद्यार्थीके काफी विद्यार्थिओ छै एकसँ एक इतिहासकार छथि बुझलहुँ